हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती एक दिन आई थी जब उस समय लॉक डाउन लगा हुआ था दो हज़ार बीस में मेरे दादा जी थे उनका बहुत ज़्यादा तबियत ख़राब हो गया था लॉक डाउन में सारी गाडियाँ सारी बसें बंद थी जिससे हमें उन्हें दवा कराने ले गए किसी तरह हमने उन्हें अपने यहाँ एन टी पी सी चिकित्सालय में भर्ती कराया जिससे उनको वहाँ से रेफर कर दिया गया अगर हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हम उन्हें बनारस के लिए कैसे ले जाए बनारस के लिए रेफ़र हुए थे उसके बाद हमने अपने शक्ति नगर पुलिस स्टेशन गए वहाँ से किसी तरह गोड़े विनती करके वहाँ से रिफर रिफर का कागज़ दिखाकर वहाँ से कागज़ बनवाएँ कि हम बनारस ले जा सकते हैं उसके बाद हमने एक किसी तरह दो गुना पैसा देकर एक गाड़ी बुक किया जिससे हमने उन्हें बनारस पॉपुलर हॉस्पिटल में ऐडमिट कराया तब किसी तरह हमारे दादा जी ठीक हुए उस दिन का दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी चुनौती थी किसी जिससे हमने किसी तरह पार किया